दाखालि टिसार्ट बायनाया रंखौ फसायनानै मोजां मोननानै बायदोंमोन दा खेननैसो गाननानै सुनायावनो सिट आनो लावला लिवला जाबाय दा फसायनायखौनो मोनासै